आंथ' खाथि खालानि गामिफोराव थांबाय थानाय जाखायोआनो आङो थांबाय थानायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो बेरायनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबैबो आङो बेरायनाय जायो आङो मेथाइ रोजाबनो थाङो खाथि खालानि गामिफोराव बा गोजान एसे गोजान जोंनि जेनेबा नैजौ किल'मिटार बिफोरबायदि जायगाफोरावबो आङो प्रग्राम खालामनो थाङो बैसागो प्रग्रामानो होन बा अबेबा फुजानि प्रग्रामानो होन बेयाव जोंखौ मेथाइ रोजाबनो लिंहरो आरो जों बेवहाय थांनाय जायो आरो माने रायजोफोरा जोंखौ लुबैनानै खावलायनानै लिंहरो बियाव जोंखौ स्पिसेलि मेथाइ रोजाबनो थाखायनो जोंखौ लिंहरनाय जायो जोंनि मेथाइ रोजाबनायनि समा जाहैबाय जों मोनायाव थाङो जोंना बांसिनानो बैसागो प्रग्रामफ्रा माने मोनायाव जायो आरो जेनेबा आठथानिफ्राय न'थानिफ्राय लानानै ओरैजाय बार'था एथासिम जोङो थाङो बियाव थांनानै जोङो रोजाबहैनांगौ जायो माब्लाबा जोङो सोरांबोयोबो बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय जों बेहाय माखासे ओरैनो एसे खम बिबांनि जोङो फैसा मोनो जोङो बेखौ रायजोआ मा हरो जों बेखौ लाना फैनाय जायो आरो बिजोंनो जोङो जोंनि गोनांथिफोरखौ माखासे जों सुफुङो आरो जोङो थांबावनाय जायो मोनसे मोनसे खामानियाव जोंहा जेनेबा ओरैनो बेरायनोबो थाङो जोङो माब्लाबा समाव माने ओरैनो नलेज लानोबो जोङो थाङो माने मोनसे जायगा थांनायाव जोंहा मोनसे गोदान मानसिजों रायज्लायनो खाबु मोनो आरो मोनसे गोदान नलेजखौ जों मोननो हायो आरो बिनिखायनो मानसिया खाथि खालानि गामियाव थांनांगौ बा खाथि खालानि जायगाफोराव थांनांगौ आरो नङाब्लाथाय नोङो न'आवनो थाबाय थायोब्लाथाय नोङो जेबो नलेजखो मोननाय नङा मानो होमब्ला जों गोजान बेरायनो थांब्लासो सासे गुबुन गोदान मानसिजों जोङो रायज्लायनो खाबुखौ मोनो मोनसे गोदान नलेजखौ जों मोननो हायो आरो बेनिखायनो नोंनो माखासे मानि लाइफआव नलेज नांगौब्ला बा नोंनो उनाव नोङो माने सोरनोबा जुदि गियान होनो थाङोब्ला बा माबा मोनसे खोथा बाथ्रा दान्थेलायनाय जायोब्ला बेफोराव माने नोंनि बैफोर गियानफोरा नोंनो खामानि होगोन आरो माने नों ओंखायनो खाथि खालानि जायगाफोराव थांनांगौ बेरायनांगौ आरो नोङो नलेज लानांगौ आरो आरो मोनसे जायगायाव खामानियाव थांनाय जायो जोङो माने जोङो मेथाइ फोरोंनोबो गथ'फोरखौ जोङो क्लास होनोबो थांनाय जायो माने माब्लाबा समाव मिथिं जायो बेफोराव ग्रुप संखौ जोङो रिहर्सल होनो थाखाय जोङो बेयाव थांनाय जायो आरो बिफोर नलेजखौ माने नांगौ माने खाथि खालाफोराव जायगाफोराव बेरायनांगौ नोङो न'आवनो थाबाय थायोब्लाथाय नोङो जेबो नलेजखो मोना आरो बेनिखायनो नोङो माखासे नलेज मोनोब्लाथाय नोङो बेरायनायाबो गोनां खाथि खालानि गामिफोराव खाथि खालानि थावनिफोराव बेफोराव बेरायनाया जोबोद गोनां आरो माने आं बिदि होननानै सानो मानसिया न'आव थाबाय थायोब्लाथाय जेबो नलेजखौ मोना होनखाबाय आङो जोङो आरो मोनसे बेनो जाहैबाय बेनो जाहैबाय जोङो बैसागोआव थाङो होनना बुंदो आङो बैसागोआव जोङो मोसानो बायदिसिनाफोरनिबो थाखायबो थाङो जोङो आरो जोङो मोनसे जाहा खामानि दंबावो जोङो सुटिं खालामनायावबो जोङो खाथि खालानि जायगाफोराव जोङो थांनांगौ जायो आरो माने गोदान मानसिजों जों लोगो मोनो बेफोर जायगाफोराव जोङो थांनानै माने सुटिंखौ लाहैनांगौ जायो बेयावनो बिनि थाखायबो जोङो सुटिंनि जायगा नागिरनो थाखाय जोङो खाथि खालानि गामिफोराव जोङो थांनांगौ जायो आरो आरो नोङो बैसागोफोराव थांनाया जाहैबाय जोङो प्रग्रामनि थाखाय थाङो होनखाबाय आङो माने मानसिफोरखौ जोङो रंजाहोनो थाखाय मानसिफोरजों एसे मोसानो थाखाय बैसागोखौ सेलेब्रेट खालामनो थाखाय माने दानियाथ' बैसागो सेलेब्रेट खालामनाया बेनो जाबाय जे दाना फांसन बानायो गन' सासे मोजां सिंगारखौ लिंहरो आरो बिथांमोनखौ स्टेजआव मेथाइ रोजाबनो खाबु होयो बिनिफ्राय माखासे मानसिफोरा रायजोफोरा गामिनि मानसिफोर जमा जानानै बे बैसागोआव रंजायो आरो बैफोरबायदिनि थाखायबो जों थांनाय जायो जोंनि थांनायनि जाहोनानो बेफोरनो जों मेथाइ रोजाबनो थाङो सुटिं खालामनो थाङो आरो माखासे नलेज बुथुमनो थाखाय जोङो खाथि खालानि जायगायाव थाङो आरो